मध्य प्रदेश समय के साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति डांस इंग्लिस एडवांसमेंट म्यूज़िक आदि तरीक़ों से समय के साथ साथ बदलता जा रहा है और अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हम निमाड़ मालवा बुंदेलखंड बघेलखंड आदि क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं इसमें लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है तथा ये आदिवासियों द्वारा किया जाता है तथा इसमें कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती इसे आम जनता द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है और समय को देखते देखते इसमें काफ़ी बदलाव भी हुए हैं जैसे हम किसी भी लोक नृत्य की बात करते हैं तो वो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है तथा दूसरे क्षेत्र में ये बहुत ही कम इसका प्रभाव रहता है और इंग्लिस की हम अगर हम बात करें तो ये पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तो इसकी अवश्यकता और उपयोग बहुत ही कम थी लेकिन समय बढ़ता गया और नई नई मशी मशीनें और विकास होता गया डवलॉपमेंट होता गया हर क्षेत्र में देखा जाए तो तो इस तरह इंग्लिस का अब इतना ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा इसका उपयोग होने लगा है कि अगर हम लोक नृत्य की ही बात करते हैं तो अगर हम अपने एरिया से अगर दूसरे एरिया में जाते हैं तो इसकी आवश्यकता हमें होती है